जी हाँ ब्रह्मांड का इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास है ब्रह्मांड ब्रह्मांड का इतिहास भारत के वैदिक धर्म से आरंभ होता है वास्तव में ब्रह्मांड में विशेष तरीक़े की यूँ वर्ण प्रक्रिया थी दक्षिण भारत से शुरू हो कर यह उत्तर भारत तक फैला हुआ था सरल भाषा में कहें तो करोड़ों तारें आकाशगंगा गैस ग्रह नक्षत्र मिल कर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं जिस का निर्माण काल करोड़ों अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था और ये प्रकाश की गति से बग बढ़ रहा है बिग बेंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित ब्रह्मांड सिद्धांत है इस की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हुई थी वर्तमान में हम इस की उत्पत्ति के बारे में हमारे ग्रह नक्षत्रों वेद पुराणों से जानते हैं